देखिये अगर मैं बात करूँ वेजिटेबल की तो गोभी है पत्ता गोभी है तोरई है है ना और लौकी है पालक है बथुआ है आपको किस टाइप की कितनी वेजिटेबल कौन कौन सी चाहिए ये बताइए अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

देखिये अगर मैं बात करूँ पत्ते गोभी की तो जितना मेरे पे जगह है उसमें पत्ता गोभी की मैं खेती करता हूँ उसमे करीबन सौ टन के आसपास पत्ता गोभी निकला आती है देखिये अब मार्केट की बात करें तो हर मार्केट का अलग अलग हिसाब किताब है अब जैसे आप बता रहे हो की आप ज़्यादा चीज़ें लोगे ज़्यादा सब्जी लेनी है आपको तो अगर ज़्यादा लेनी है तो उसकी जो मूल्य है कम हो जायेगा और अगर आपको कम लेनी है तो उसकी मूल्य थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे और क्या

देखिये मटर भी हमारे यहाँ काफ़ी पैदावार होती है मला आप ये मान कर चलिए जो भी सब्जी की बात करें तो उसमें पचास किलो से लेकर एक कुंटल तक हर सब्जी हम लोग उगाते हाँ अगर देखा जाए पचास किलो से एक कुंटल तक कोई पचास कुंटल साठ कुंटल या पचास किलो या एक कुंटल हर सब्जी का जैसी डिमांड वैसा उनको उगाई जाती है

अच्छा अच्छा

तो आप मुझे ये बताइए आपको डेली ही ही मतलब सब्जियाँ चाहिए

तो लगभग कितनी अगर अपन बात करे मूल्य तक की आप ले लोगे डेली

अच्छा ठीक है ठीक है तो मुझे ये बताओ आप कि आप है न एग्रीमेंट जो हमारा अनुबंध है उसके लिए आप कब आओगे

ठीक है